ہیلو کون ہے ہاں سر سر میں ادھر زو پارک کے پاس ہوں زو پارک مین گیٹ کے پاس

زو پارک سے کے گولکنڈہ فوٹ جانا ہے گولکنڈہ فورٹ سے جی ہو جی ہو وہیں پہ جانا ہے میرے کو آلریڈی میں اس میں مینشن کر دیا ایڈریس کیسا جانا ہے کیا ہاں دیکھ لیا ہاں دیکھ لیا چیک کر لیا میں آپ کو چیک کمپلیٹ جی وہ پندرہ سو بتا رہا میرے کو آپ آنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو سو ایک کر دیتا نا ٹرپ کمپلیٹ ہونے کے بعد جی ہم لوگ پندرہ ممبر رہتے بارہ سے پندرہ ممبر رہتے جی جی بالکل بالکل جیسا آپ یہ اچھی بات ہے ہاں میں میری فیملی کو لے لے کے میں تھوڑا وہاں پہ آئے گا تو میرے اوپر آپ وہاں پر بالکل اوکے اوکے اوکے